हमरा गाँवमे ग्रामिण ठीके साफ अस्पताल सरकार द्वारा बनाओल छै ओइमे बच्चा सबके बूढ़ा बुजुर्ग जवान सब स्वास्थ तबियत गड़बड़ायल तऽ दबाइ दारूके उपल्बधता छै हुआँ डाॅक्टर आओर नर्स बैठल रहय छै ओतय समाजके सेवा करय खातिर सरकारके तरफसँ ईसब देखभाल करय छै ओतय सरकारी अस्पताल हइ बच्चा सबके सरकारके तरफसँ टीकाकरण भी समय समयपर लगाओल जाइ हइ ओइसँ बच्चा सबके अच्छा रहयके लिये स्वस्थ रहयके लिये सारा व्यवस्था सरकारके तरफसँ छै आओर रहनाही चाहिये अस्पताल गाँव गाँवमे हर जगह गाँव गाँवमे सरकारी अस्पताल छै ओकर अलाबे बजारके अन्दर ब्लॉकमे भी होस्पिटलो छै बनल जे चीज उपलब्ध अगर यहाँ हमरा गाँवके अस्पतालमे नहि होइ छै ओकरा लिये ब्लॉक प्रखण्डके स्तरमे जे अस्पताल छै वहाँ मरीज पेशेन्टके लए जा जाइ छै वहाँ जा करिके जे हइ इलाज होइ छै मानि लिय ठीक होइ जाइ छै बहुत अच्छा सुविधा है सरकारके तरफसँ सरकारी अस्पताल गाँव गाँवमे जे खुल्ला छै बहुत अच्छासँ अच्छा लाभ मिलय छै हमरा सबके